ہلو ہاں جی بتائیے ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں جی جی جی جی ڈیلی میٹ شاپ سے بات کر رہا ہوں بتائیے ہم کیا سیوا کر سکتے ہیں آپ کی جی جی جی جی بتائیے

جی ہمارے پاس جو ہے نا وہ سنگھاڑا ہے روہو ہے سیلند ہے پاپلیٹ ہے اور مندی ہے یہ ہمارے پاس مچھلیاں ہیں جی ہے روہو بھی ہے جی روہو بھی ہے

ہاں جو سائز آپ کو چاہیے ہوگا مل جائے گا ہمارے پاس کانٹے والی مچھلی بھی ہے بنا کانٹے والی مچھلی بھی ہے آپ کو کون جی جی جی جی جی یہ کانٹے والی مچھلی جو ہے ہماری چھ سو روپے ہے اس میں اور بنا کانٹوں والی جو ہے نو سو روپے کے جی بنا کانٹوں والی جو آپ کو چاہیے ہوگی روہو ہے سیلند ہے جو آپ کو چاہیے ہوگی وہ مل جائے گی

جی جی آپ کو کب تک چاہیے جی جی جی ہم آپ کو آڈر دے دیں گے اکتیس تک کملا مارکیٹ جی جی جی جی پچاس پرسنٹ بیعانہ لیتے ہیں سر ہم پچاس جی جی پچاس پرسنٹ بیعانہ لیتے ہیں پہلے جی جی فی الحال تو یہی ہے وہ چلے گا پچاس پرسنٹ مانو اور نو جی ہماری شاپ جو ہے وہ نو بجے سے شام سات بجے تک ہوتی ہے جی ہاں وزٹ بھی آپ کر سکتے ہیں آن لائن بھی ہم وہ کر سکتے ہیں دونوں بھی جی جی جی اوکے جی ہو جائے گا اوکے ہاں ہماری جو ہے نا فینسی ساری چیزیں آپ کو بڑھیا ملے گی بڑھیا ان شاء اللہ فسٹ کلاس

جی جی ہر چیز آپ کو صاف ہی ملے گا ہر چیز آپ کو بڑھیا ملے گی جی جی جی جی جی

جی اوکے اوکے